आङोथ' दिनैसिम बर' राव राइज्लायनाय ओमफ्राय बा लिरनाय थाइ समावहाय दिनैसिम आं जेबो गोब्राब मोनफेराखै आरो ओमफ्राय एखमबा नाथाय एखमबा टाइमाव जेन'बा जोङो बै अनजिमाफोर होननायाव जेरै अवान थु थ्रि बेफोरबायदि होनै होनै जोङो बर'नि से नै थाम ब्रै बेफोरबायदिखौहाय बावलांनो हमबाय आरोखि माने बेफोरबायदि बुंनायावहाय जोंहा एसे गोब्राब जायो जोङो बिदिनो एक दुइ थिन औ एक दुइ थिनथ' नङा से नै थाम ब्रै होनफेरला नालाय अवान थु थ्रिल' होननाय जानसै ओंखायनो जोङो से नै थाम ब्रै होननायावहाय एसे फ्रब्लेम जायो आरो माने एसे गोब्राब मोनो